असांजे उत्तर प्रदेश जिले में इलाही वधीक शिल्प क्षेत्र में प्रशिक्षण अञा थिए थो छो त हिन में जो पाठ्यक्रम हूंदो आहे हू बि इलाही वधीक हूंदो आहे हे हिन जे जो शिक्षक हूंदा आहिनि हू बि हू बि इलाही सुठो प्रशिक्षण ॾींदा आहिनि और जो पाठ्यक्रम और शिक्षक प्रशिक्षण हूंदा आहिनि हुननि जा मानक बि इलाही सुठा वॾेरा हूंदा आहिनि और हिन खे प्रमोट वधाइण जे लाइ हिन कला जी शिल्प क्षेत्र राज्य में प्रशिक्षण जे लाइ काफ़ी अलॻि अलॻि वधीक वॾी वॾी युनिवर्सिटी बि खुली वई आहे जीअं किंग जॉर्ज मैडिकल युनिवर्सिटी ही बि इलाही वधीक युनिवर्सिटी आहे जंहिंजो हिन में शिल्प क्षेत्र खे प्रोत्साहित करंदी आहे ॿियूं युनिवर्सिटी आहे ग्यालगोटियास युनिवर्सिटी ग्यालगोटियास युनिवर्सिटी ही बि इलाही ऊची और नामचीन क़दम हिन जो वधीक नाम आहे वधीक सुठी युनिवर्सिटी आहे और जो टे युनिवर्सिटी आहे हू आहे संस्कृति युनिवर्सिटी त हीउ जो टीं युनिवर्सिटी मां तव्हां खे नालो ॿुधायो हीउ इलाही वधीक और सुठी युनिवर्सिटी आहे जो माण्हुनि खे ख़ासि कर उत्तर प्रदेश में जो माण्हुनि आहिनि हुननि खे हुननि जी कला और शिल्प क्षेत्र जे लाइ प्रोत्साहन और बढ़ोतरी जे लाइ माण्हुनि खे ही सभु सेखारींदी आहे और हुननि खे नौकरी बि वधीक सुठी मिलंदी आहे चाहे हू असांजे देश भारत में या हू असांजे अब्रोड मतिलबु फोरन कंट्री जो हूंदी आहे हुननि में हू त हीउ इलाही सुठो आहे